हम अमन चौधरी अहाँ सभके बीच फोटोग्राफीके बारेमे विषयमे कुछ बोलै लए चाहै छी फोटोग्राफी देखियौ एक एहन प्राकृतिक अथि होइ छै कि कभी कता एहन अचानकसँ घटना घटै छै जकरा कि कोइ कैद नहि करै पाड़ै छै उ सभ उ सभ सिचुएशनके जखन उ कैप्चर करै छै उ सभ जे छै भेलै उ एक फोटोग्राफी फोटोग्राफी वएह भेलै जे प्रकृतिके दिलसँ निकाललका जे छै कैप्चर करलो गेल छै हम हमहुँ फोटोग्राफीमे जे छै बहुत इन्टरेस्ट राखै छियै बहुत एहन घटना होइ छै जे कोइ कैप्चर नहि करै पाड़ै छै तऽ उ सभ चीजके कैप्चर करै छियै मगर लोग आज कल जे छै फोटोग्राफीके बहुत तरहसँ जे छै गलत उपयोग करै छै मानि लिअ जेनाकि कोइ छोटा वस्त्र सभमे छै तऽ ओकर फोटो खीञ्चि लै छै तऽ ई सभ गलत बात भेलै मगर जे असली चीजके जे फोटोग्राफी करै छै जे लोक तक पहुँचै जेकरासँ लोक कुछ समझै दिलके बात ओ होइ छै फोटोग्राफी फोटोग्राफी उ भेलै जे देखलाके बाद आदमीके दिल छू जाइ हम अपन पहला फोटोग्राफी करल रहियै हम वहाँ अपना ग्रेजुएशनके पहला पहला इयरमे शुरुआतमे कॉलेजके कॉलेजके ग्राउण्डपर सँ एक प्रकृतिके फोटो लेलियै जे बहुत अच्छा आयल रहै उ देखिके हमर फोटो भी सिलेक्शन होइ रहै जे देखियौ बहुत अच्छा लागले मैडल मिलल रहै पहिला पुरस्कार रहै ओहिमे तऽ हरेक क्षेत्रमे इन्सानके अपना कला देखाबैके चाही जे जे क्षेत्रमे ओकर कला छै जी धन्यवाद